में बाॅली बाल दे बिच्च अपना मेडल जित्ते दा ऐ पैह्ले नंबर उप्पर अटैकिंग करदा हा में लिफ्टिंग में आलॅराउंड में गेम खेलना होन्ना ऐं बाॅली बाल दे बिच्च ते कन्नै अपना में लोकें गी बी इयै आक्खना चाहन्नां के अपने स्पोर्टस दे रिलेटिड जिन्नियां बी जेहड़ियां बी बंदा जेहदे च रुचि रखदा अपनी जेह्दे च अग्गें आने दी कोशिश करदा कि उसी चीज गी करना चाहिदा स्पोर्टस दे रिलेटिड में दौड़ च बी में अथलीट ऐ चार सौ मीटर दा ओह्दे च बी में मेडल जित्ते दा ऐ पैह्ले नम्बर उप्पर डिस्ट्रिक्ट साम्बे च में आया ते पैह्ले नम्बर च में जित्ते दे स्पोर्टस बिच्चा ते में लोकें गी सारें गी एह् चीज आक्खना चाह्न्नां कि नशे कोला दूर रवो अपने स्पोर्टस बिच्च खेलो रोज शाम्मी ग्राउंडै च जाओ जेह्ड़ी बी जेह्ड़ा मन करदा जिस बंदे दा ओह् ओह् गेमां खेल्लै होऱ अपने आप गी फिट्ट रक्खे अपनी सेह्त फिट्ट रक्खो ते अपने आस पास दे जेह्ड़े बी ऐ उ'नें सारें गी चीज बोले कि अपना गेमें शेमें दे एह्दे च खेलो एह् चीजां खेलो ते एह्दे कन्नै अपना दिमाग फिट्ट रौंहदा सब कुछ ठीक रौंह्दा एह्दे कन्नै ते सारें गी स्पोर्टस बिच्च जेह्ड़ा जेह्ड़ा बी एह् अपना आने आह्ला नौजवान उसी सारें गी अपने अपने स्पोर्टस दे बिच्च अपने अपने ओह् कन्नै उसी अपना अपना समझियै उसी जेह्ड़ी चीज गेम ओह् खेलना चांह्दा ओह्दे बिच्च ओह् अग्गें आने दी कोशिश करै जेह्ड़ा बी ओह अपना नशे आह्ला बंदा होऐ जेह्ड़ा बी अपना नशे आह्ला ओह् कोई बी होऐ उत्थै उस बंदे कोला दूर रौह्ना चाहिदा होर हमेशा स्पोर्टस दे अग्गें आने दी कोशश करनी चाहिदी